ہیلو سويگى كسـٹمر كيئر سے بات كر رہے ہيں كيا جى ابھى كچھ دير پہلے ميں كچھ کھانے كا آڈر كيا تھا اور ابھى تک وہ ڈيليورى آئى نہيں ہے ميرے پاس ميں نے اب آپ كو فون كيا اس ليے كيا ہے كہ اچانک مجھے كسى كام كى وجہ سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور مجھے اپنا آڈر كينسل كروانا ہے پليز ميرا آڈر كينسل كروا ديجيے اور ميرے ميرا پيسہ رىفنڈ كرا ديجيے اور ميں اپنے آڈروں كو كينسل كرانے كے ليے آپ سے معافى چاہتا ہوں ذرا مجھے يہ بتا ديجيے كہ ميرا پيسہ رىفنڈ آنے کہ آنے ميں كتنا وقت لگے گا